मेरी सारें कोलूं पसंदिदा जगह् पैह्ली गल्ल ते एह् ऐ सारें कोलूं मेरी जेह्ड़ी पसंदिदा जगह् ऐ ओह् न प्हाड़ प्हाड़ च जेह्ड़ी बी जगह् लब्भी ऐ ओह् पर प्हाड़ होना चाहिदा ऐ प्हाड़ ओह् मेरी सारें कोलूं पसंदिदा जगहां न अगर जि'यां पैह्ले एह् जित्थै मेरे नान्ने दे घर न पैंथल त्रिकुटा जेह्ड़ी माता रानी बैश्नो देवी दी जेह्ड़ियां प्हाड़ियां न ओह्दे चरणें च निक्का जेहा ग्रांऽ ऐ ओह्दे कन्नै कटरै लगदा ओह् बी मेरी बड़ी पसंदिदा जगहां ऐ कन्नै रियासी ओह् बी पसंदिदा जगह् ऐ फिर ओह्दे बाद साढ़ा उधमपुर ऐ ओह् बी मेरी बड़ी पसंदिदा जगह् ऐ फिर उप्पर अगर अस चली जाह्चै ते कुद्ध चनैनी पत्नीटाप एह् बड़ियां गै मेरी पसंदिदा जगहां न मी जदूं कदें लग्गै टैम ते कदें ओह् मेरे कोल में ते इ'यै कोशिश करना कि इसी सिद्धा चली जाओ अपने प्हाड़ें बल ते प्हाड़े च आखदे इ'यां चलदी जि'यां सप्पें दे पलेस पांदी प्हाड़े चढ़दी आई किलो घो ते जेल्लै चली इत्थूं रेल गड्डी जम्मू तूं असें ते हेर नंद मगलाचार होइ जा इत्थूं अस चले इत्थूं जम्मू तूं गै उधमपुर उधमपुर तूं गै कटरे ते जेल्लै पुज्जे माता रानी कोल हून ते होर बी उत्थै अग्गें पिच्छें जा दी ऐ ते इ'यै चीज ऐ कि जेह्ड़ा साढ़ा शैह्र ऐ जम्मू शैह्र ऐ ते जम्मू जम्मू शैह्र मेरी पसंदिदा जगह् ऐ मंदरें दा शैह्र ऐ आखदे न और इस शैह्र च स्हान्नूं बड़ियां चीजां स्हान्नूं पता लग्गियां इत्थै अस जम्मू में ओह्दे बाद इक्को होर मेरी पसंदिदा जगह् ऐ ओह्दा नांऽ अखनूर ते अखनूर उप्पर गाना बी बड़ा शैल ऐ डोगरी गाना ऐ साढ़ा कि पटवारी ते चलेआ अखनूर मड़िये ते अखनूर च किले न इत्थै कामेश्वर दा इक मंदर ऐ इत्थै पाडुंए दी इक गुफा ऐ इत्थै इत्थै राजतिलक होए दा जिसी अस जिया पोता घाट आखने आं ते एह् बड़ी जित्थूं इक बड़ी सारें कोलूं जेह्ड़ी जेह्ड़ी शैल चीज ऐ ओह् ऐ इद्धरूं दा साढ़ा चन्हां दरेआ एह् जेह्ड़ा चन्हां दरेआ ऐ एह्दे उप्पर प्राचीन टैम तूं बड़े पराने टैमै तूं इत्थूं इत्थै बड़ी बड़ी गाथा न इत्थै आखेआ जंदा ऐ कि अखनूर शैह्र च जेह्ड़ा जेह्ड़ा चन्हां दरेआ ऐ ओह् बड़ा शांत ऐ आखदे इत्थै रिशी मुनि हे जि'नें इत्थै इसी बरदान दित्ता ऐ कि इत्थै जेह्ड़ा शांत रौह्गा इत्थै एह्दे बाद जि'या में थुहानूं सनाया मी प्हाड़ बड़े पसंद न इत्थै प्हाड़ च अगर तुस हिमाचल आह्ली बक्खी चली जाओ इत्थै बी साढ़ा जेह्ड़ा डोगरी संस्कृति ऐ ओह् दिक्खने ई मिलदी ऐ लोक डोगरी बोलदे न उस संस्कृति च ओह्दे हिमाचल च बड़ियां जगहां न शैल जगहां न उत्थै अस कुल्लू चली जाओ मनाली चली जाओ डल्हौजी चली जाओ उत्थै तुस धर्मशाला चली जाओ मकलोड़गंज चली जाओ एह् सारियां ऐसियां जगहां न जित्थै स्हान्नूं बड़ी सारियां चीजां लभदियां न साढ़ै अलग अलग सस्कृतियां मिलदियां न ते एह् किश ऐसियां जगहां न जित्थै में जाना बड़ा ई पसंद करना एह् हिमाचल च किनौर आह्ली साइड चली जाओ हिमाचल च तुस होर बड़ी सारी चली जाओ उत्थै थुहानूं बड़ी सोह्नी सोह्नियां चीजां मिलदियां न बड़े बड़े प्हाड़ बड़े बड़े बूह्टे शैल बड़ियां चीजां हून जगह् च थुहानूं शैल साफ शैल खाने पीने आह्ली शैल खाने पीने आह्ली चीजां मिलदियां न अलग अलग चीजां अलग अलग टाइप दियां चीजां मिलदियां न ते एह् सारियां चीजां अगर होर चली जाओ साढ़े जम्मू कश्मीर च जम्मू कश्मीर च होर बड़ियां जगहां न तुस डुड्डू बसंतगढ़ बक्खी चली जाओ उत्थै बी बड़ियां सोह्नियां चीजां न ओह्दे बाद पंचैरी पंचैरी इक बड़ा सोह्ना सोह्नी जगहां ऐ उस जगह् उप्पर बी तुस जाह्गे थुहानूं ऐसी कुदरती चीजां उत्थै बी मेरी नान्नी होर होंदे हे ओह् नौकरियां करदे हे ते ओह् उत्थै माश्टर रिटायर होए दे हे उ'न्नै उत्थै बड़ा टाइम कड्ढेआ अस बी निक्के होंदे जंदे हे पैंथल ते थुहानूं जि'यां में सनाया में नान्ने दे घर बड़े टैम उत्थै कड्ढेआ दो दो म्हीने त्रै त्रै म्हीने रौह्ना और जेल्लै असें उत्थै रौह्ना उत्थै असें दिन पूरा पूरा टैम त्रै त्रै चार चार म्हीने गर्मियां दियां छुट्टियां उत्थै कड्ढनियां सर्दियां बिच बी चली जाना जदूं मौका लग्गे अदूं उत्थै चली जाना ते एह् किश मेरियां जेह्ड़ियां बड़ियां पसंदिदा जगहां न जिं'दा में नांऽ लेआ ऐ और एह् मेरियां मेरी मात्र भूमि ऐ मेरी जन्म भूमी और एह्दा मेरे कोल मी उं'दे उप्पर गौह् ऐ और जेल्लै कोई होई सकै परमात्मा दी जेल्लै बी दया होऐ ते में इ'नें जगहें चली जंदा